ओह् अस रुट्टी खाने लग्गी पे अस कुदै टूर उप्पर जाने ते रेस्टोरेंट रुस्टरेंट तुप्पने होन्ने अस रुट्टी शुट्टी खाने आस्तै हून भला जेह्ड़ा सानू मन करदा कि इ'यां अक्कड़ां आकूड़ां मारने होन्ने पर लोक आखदे कि अक्कड़ां मारने कन्नै कुत्ता बनदा जद् कुसै दा पानी खोही लैओ ते घोड़ा बनी जंदा ते में बी इस चीज़ा गी हैनी मन्नना होन्ना ठीक ऐ निं ते बाकी हून रुट्टी खाओ रुट्टी खाओ ते खाने जिल्लै ते खानी ओह्दे बाद सानू एह् सिद्धी गल्ल ऐ पैह्लें थोह्ड़ा ओह् इं'या करियै बैठना चाहिदा जेह्दे कन्नै सानू पची जाए ते थोह्ड़ा बोह्त चलना चाहिदा जे इ'यां बैठी रवो अक्कड़ां अक्कूड़ां मारो ते तां ते फिर हैनी होंदा साढ़ा रुट्टी बनाने दा बी इक आखदे कि बड़ा म्हत्तव बनांदे टैम दा बी जेह्ड़ा दुद्ध घोलाने ते तुआनू गल्ल सनानां दुद्ध घोला ने ते दुद्ध च अस दुद्ध घोलदे घोलदे अस जो एह्दे बिच्च अपने दमागै च सोचा ने आं ना ओह् बी एह्दे बिच्च घुला दी ऐ ते अस दमादा दा सोचने कि सानू पैहे दी कमी होई जानी ते ओह् सच्चें होई सकदा ऐ साढ़े कन्नै एह् ऐ कि इक रुट्टी बनाना बी इक चीज़ पूजा ऐ एह् जेह्ड़ी अस रुट्टी बनाई ना ते ओह्दा ओह् बी उत्थै बनांदे समें अस बिल्कुल नेगैटिव थॉट्स निं सोचने चाहिदे सानू बिलकुल स्हेई सोचना चाहिदा ठीक ऐ ते होर बाकी होर गल्ल ऐ ते रुट्टी शुट्टी में बी बनाई लैन्ना होन्ना ते ओह् तुस मी सब ई बनाई लैंदे अज्जकल निक्के मुट्टे बंदे सब बनाई लैंदे एह् जेह्ड़े मुड़े छड़े कुड़ियां कु'न आखा दा मुड़े कोला कम्म नेईं बनाई सकदे अस बी बनाई लैन्ने होन्ने ते बाकी खाने खूने दा अज्जकल ते रेस्टोरेंट रुस्टरेंट जियां बड़े लोग आखदे न प्हाड़ी मैगी खानी प्हाड़ी मैगी खानी असें बी खाद्धी आं पर जेह्ड़ी प्हाड़ी मैगी खानी चाली रपेऽ दी जेह्ड़ी घर बनदी ना बीह् रपेऽ दी ओह् घर दी गै होंदी ऐ ठीक ऐ ते हून बाह्र खानी होऐ ते बाह्र इ'न्ना मज़ा निं आंदा कि जियां घर जेह्ड़ी घर दी चीज़ बनाई दी होऐ ना घर आह्ली दा अपनी ई होंदी ऐ घर आह्ली दा जिन्ना मज़ा आंदा ना ओह्दा उ'न्ना कुदै निं आंदा ठीक ऐ बाकी हून में थाह्नू कि'यां आक्खां रुट्टी बनाओ खाओ अपने अपने मस्त रौह्ना चाहिदा ठीक ऐ होर आपूं बनाई आपूं खाई कुसै गी कोई तकलीफ निं देनी ठीक ऐ